औ

औ औ माबायदि बिबारखौ नांगौ जेन'बा बिबाराथ' मोनगोन हा औ जागोन दे मोनगोन बिबारनि दामा बिबार लायै बिबार दाम दं आरो नों माबायदि बिबार लायो बिदि दाम मोनगोन अबेबा हानड्रेड अबेबा फिफिटि बिबार लायै बिबार आरो दामआ जागोन दे बुरजा लांनोब्ला एसे खमाव मोनलांगोन नों जुदि बुरजा लांथारोब्ला जागोन दे जागोन नों हाबा थारिखआव लांफैब्लानो जाबाय आरो

औ जायो फरटिननि सिगां लांफैदो होमब्लालाय लांफैयोब्ला गोजा कालारखौ नांगौ ए गोजाया एसे दामआ बांसिनमोन

गोजाया खमायजानाय नङादां दस्रा बिबारादेन खमायजागौमोन दस्रा कालारनियादेन बे एसे मानि साबसिनमोन नालाय दाम गोसासिनमोन बियो दे जागोन दे एसेआ खम खालामजागोन औ दे